असांजे महाराष्ट्र में प्राइवेट बैंक आहिनि नेशनलाइज्ड बैंक आहिनि उहा असांखे लोन ॾींदियूं आहिनि जीअं त कार ते लोन वठिणो आहे जॻहि ते लोन वठिणो आहे रिक्शा ते लोन वठिणो आहे या ॿी के ॿारनि जी पढ़ाई लाइ लोन वठिणो आहे उहो सभु डॉक्यूमेंट ॾेई असांखे लोन चङी तरह मिली वेंदो आहे सहूलियत सां इन ऐं इन खां पोइ बैंकू असांखे क्रेडिट कार्ड ॾींदियूं आहिनि डेबिड कार्ड ॾींदियूं आहिनि प्लस कुझु फाइनेंशियल तकलीफ़ हुजे त हुन लाइ बि लोन अप्लाई करे त मिली वेंदो आहे ऐं ॿियों त इंश्यो इंश्योरेंस पॉलिसियूं बि अॼुकल्ह जामु आहिनि जीअं स्ट्रॉ हेल्थ कोटक महेंद्र रिलायंस असांजो रिलायंस में मुंहिंजो ऐं मुंहिंजी वाइफ जो मेडिक्लेम आहे छो त मेडिक्लेम हुअणु ज़रूरी आहे न त मेडिक्लेम बग़ैर हॉस्पिटल में हिकु टाइम एडमिड थिए त माण्हू घटि में घटि लखनि में बिल आईंदा आहिनि ऐं अगरि मेडिक्लेम थियल आहे त हो मेडिक्लेम वारा पाण ई सभु भरींदा आहिनि खाली मथियो थोरो घणो ख़र्चु जेको असांजो थींदो आहे त हुन सां असां मतिलबु मेडिक्लेम में चङो फ़ाइदो पइजी वेंदो आहे